जय झूलेलाल दादा असां तव्हां वटां रोटी घुराई हुई छह फुलिका मटर पनीर जी भाॼी ॾही छाछ पनीर टिका फुलिका सभु सफ़ा थधा लॻा पिया आहिनि ऐं राइतो सभु सफ़ा खटो आहे तव्हां पंहिंजी रोटी वापसि घुराए वठो असांखे पैसा वापसि ॾियो या असांखे सुठी रोटी मोकिलियो